ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کے قدیم ترین نظاموں میں سے ایک ہیں جس کی جڑیں ویدک دور سے جڑی ہوئی ہیں موجودہ نظام تعلیم میں اسکولی اعلیٰ پیشہ وارانہ اور تکنیکی تعلیم شامل ہیں اس نظام نے کافی ترقی کی ہے تاہم اس کے ساتھ کئی اہم چیلنز درپیش ہیں جیسے معیار تعلیم کا مسئلہ انفراسٹرکچر کی کمی اساتذہ کی کمی وغیرہ